हेलो हँ

मुखिया मुखिया जी भीरा जयबहो सब बनय छै सब सब सब आओर जयतय हँ तऽ मुखिया मुखीया जीसँ मुखिया हँ नहि होइ रहलय हन अपने जेबय तब ने सब होतय हँ हँ हम कहि देबय हम कहि देबनि अच्छा पहिले प एत्ते दिना कहाँ रहौ पहिले ने बोलयके चाही ई सब जे इन्दिरा आवास नहि अच्छा ठीके छै मुखिया जीसँ भेन्ट करियै मुखिया जी भीरय तब काम होइ जेतय अच्छा ठीके छै ठीके छै हमे जयबय हँ अपने कागज कागज लए कऽ पहुँचाबय हँ ओइजाँ हमे बताय देबय नहि मिलल अभी पानी आर न नल फल किछु नहि हँ ई सब समस्येवाली ने बात छै तऽ ठीके छै तऽ कागज पत्तर सब बना कऽ लए कऽ अयबय होइ जयतय हँ हँ अच्छा आबहो ने